हमर गाँवमे पहिले बहुत टावरके दिक्कत रहय कोनो मोबाइल नहि चलय रहय फेर तकरबाद एयरटेलके टावर भेल ओकरबाद फेर जिओके टावर भेल चलि रहल यऽ नेट तेट बढ़ियें चलयए

आब असान भए गेल यऽ मोबाइल चलबयमे बहुत चीजके सुविधा भए गेल यऽ कोनो कोनो दिक्कत यऽ एखनो जिओके रिचार्ज बहुत कड़ा भए गेल यऽ एयरटेलवला यऽ टावर जिओवला टावर यऽ दुनूके रिचार्ज बहुत कड़ा भए गेल यऽ कखनो लाइन रहैया कखनो नहि रहयैए ओतेक बात हम नहि बता सकब ओते जानकारी हम नहि लै छी